ہمارے گھر میں الگ الگ سیزن میں جیسے مشروبات بنتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ گرمی کے سیزن میں سب شربت الگ الگ طریقے کے شربت پیتے ہیں میں نیمبو کا شربت بناتی ہوں اور روح افزا کا شربت بناتی ہوں روح افزا کا شربت کبھی میں اس میں نیمبو ڈال دیتی ہوں یا سبزے کے بیج ڈال دیتی ہوں جو کہ اور ٹھنڈا ہوتا ہے اور گرمی میں بہت فائدے مند بھی ہوتا ہے بچے لوگوں کے لیے کبھی میں دودھ میں روح افزا ڈال دیتی ہوں تو وہ لوگ شوق سے پی لیتے ہیں اور سردی کے سردی کے موسم میں ہم لوگ زیادہ تر چائے کافی نہیں تو ہلدی والا دودھ پیتے ہیں بچے لوگ کبھی کبھی مسالہ دودھ بھی شوق سے پیتے ہیں سردی میں جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو گرم گرم چائے اور نہیں تو مسالہ دودھ سب لوگ بہت شوق سے پی لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ کبھی پکوڑے بھی بناتے ہیں جو سبھی شوق سے کھاتے ہیں